मेरे साथ ये घटना हुई कि मैं जैसे गाड़ी चला रही थी चलाते चलाते एक दम से मेरे आगे साइकिल वाला आया उससे हल्की सी टक्कर हुई मेरे साथ में मेरी दादी बैठी थी एकदम से वो गिरी तो मुझे हँसी आने लग गई उनके ऊपर क्योंकि उनके हाथ में जो सामान था खुद गिर गई पर वो सामान नहीं छोड़ा उन्होंने